हिन्दी बोली जाने वाली भाषाओं में से सबसे सरल भाषा है जो हिन्दी बोलना नहीं जानते उनके लिए बहुत सारी भाषाऍं भी है जैसे हिन्दी में ही गोंडी कोरकू ओर भी बहुत सारी भाषा है अगर कोई हिन्दी नहीं जानता है तो हम उसे उसकी भाषा में उससे बात करेंगे जैसे अगर गोंडी है तो उससे गोंडी भाषा में बात करेंगे अगर कोई कोरकू है तो उसको कोरकू भाषा में बात करें अगर कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा है तो हम उसे उसे इसारे के तरीके से भी उसको बात समझा सकते है बता सकते है उससे बातचीत कर सकते है उनकी भाषा को हम थोड़ा समझने का भी प्रयास करेंगे कि वह क्या कहना चाहते है जरूरी नहीं कि हम उनकी भाषा को जाने तो ही हम अपना काम करवा सकते हैं या कर सकते है हम उनकी भाषा को इशारों में समझ कर अपना काम कर सकते है उनसे काम करवा सकते है हिन्दी सबसे सरल ओर शुद्ध भाषा होती है जिसको हर कोई आम इंसान आम तरीके से सरल तरीके से बोल सकता है हिन्दी काे समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है हिन्दी बहुत ही सरल तरीके से बोली जाने वाली एक भाषा है